जेनाकि बजार गेलियै तऽ अपना सामान खरीदय लए कोइ आदमी बोलेलकय कि हे ई सामान लए लअ औँठी ले लए खूब बढ़िआँ लगय छै तऽ हमे कहलियै नहि पैसा नहि छै अभी तऽ नहि पाँचे सओमे देबऽ लअ लए तऽ गेलियै तऽ दोकानपर तऽ देखलियै तऽ औँठी खूब सुन्दर लगलय देखयमे तऽ देखयमे लगलय तब जाके हमे पाँच सओमे किनलियै पाँच सओमे किनलियै तऽ हमरा हाथोमे बढ़िआँ लगलय औँठी देखैयोमे अच्छा लगलय अच्छा लगलय तऽ एलियै घर तऽ हमर गोतनी हमर बेटियो पुछलकै गे मम्मी बहुत सुन्दर लगय छौ सुन्दर लगय छौ आरो किनके लए अइहें एगो पाँचे सओमे देबे करय छौ तऽ हम कहलियै ठीक छै जेबो बाजार तऽ नेने एबौ तऽ हमर गोतनी कहलकय नहि हमरो लेल एगो नेने एथिन से अच्छा लगय छनि ककरा दोकानसँ लेलखिनसे लए लेथिन आरो हमरो तऽ गेलियै औँठी खतम रहय नहि रहय तऽ हुनका कही देलियै कि से फोन करिहो एतऽ माल तऽ हमरा लैके छै दुगो आरो तेकरबाद जा कऽ हमर बहिनो कहलकय खूब सुन्दर लगय छौ एगो हमरो लेल किनिहे तऽ इएह सब गेलियै बजार तऽ फेर गेलियै कि अयलौ सामान तऽ कहलकय नहि नहि आयल छै से हमे ऐतौ तऽ फोन करबऽ फेर हमे मतलब दोसरा दोकानमे देखऽ गेलियै कि एहनका औँठी छऽ हो तऽ नहि छै फेर तीसरामे गेलियै तऽ मतलब औँठी पसन्द पड़य रहय लेकिन बढ़िआँ नहि लगय रहय जेहन हाथमे पिन्हने रहियै डिजाइनगर मतलब चमकय रहय सोना तरह ओहनका औँठी नहि मिलय रहय एकौ गो दोकानमे नहि मिलय रहय आओर तब जा कऽ हुनके फेर कहलियै कि से नहि हमरा अपना जेहन औँठी देलखिन ओहने औँठी पाँच छओ गो आरो मँगेथिन हमे अपना लेबय हमर बहिनो कहने छै हमर गोतनियो कहने छै हमर बेटियो कहलकय नहि मम्मी गे एहने औँठी हमरो लेल खरीद कऽ आनि दिहे आनि दिहे तऽ अपना तब जाकऽ ओकरा मतलब जब बाजार जाइ रहियै तब हुनका कहय रहियै कि एहनका औँठी अपना किन कऽ आनि देथिन किन कऽ आनि देथिन एहनके आर्डर करथिन एतै अपना लेबय हमे कहलखिन ठीक छै आब एहनका माल ऐतैय तऽ अपना भेज देल करबऽ लेकिन आब अइबे नहि करय छै एहनका माल हम कि करि सकय छियो तोरा इएह औँठी खूब पसन्द पड़ि गेलऽ तऽ इएह आर्डर देबय अपना ऐतय अपना लए जा हऽ लेकिन आब वहाँ कहय छथिन नहि ने बनय छै से एहनका से आब नहि आबय छै माल एहनका सओ गोमे वएह एक्के गो बढ़िआँ पकड़ा जाइ छै तऽ पकड़ा जाइ छै ने तऽ नहि पकराबय छै तकरबाद जाकऽ कहलखिन दोसरा औँठी लेबहो तऽ अपना लए सकय छहो बहुत ढङ्गके औँठी रहय हमरा मतलब रोज जाइ रहियै बजार तब जाइ रहियै तऽ अपना पसन्द पड़य रहय तऽ